आज की बदलती तकनीक तकनीकी प्रगति के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे को आज के माहौल से जुड़े रहने के लिए मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं दुनिया में कौन सी घटना हुई वो तुरंत पता चल जाती है आज की टेकनीक से जुड़े रहने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश बहुत अच्छी बहुत अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है दुनिया में कैसे लोग रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं और लोग इंटरनेट के माध्यम से रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं ये इंटरनेट मोबाइल कंप्यूटर होना बहुत आवश्यक है हर घर में हर घर में लोग घर बैठे काम कर रहे हैं जो सीख रहे हैं और इस युग में कामयाब होने के लिए इस जो मॉडर्न युग है यहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है चाहे बैंक हो चाहे रोज़गार हो चाहे कोई भी शिक्षा हो कोई भी क्षेत्र में ये इंटरनेट बहुत अच्छा है